काम के अलावा मुझे डांस का शौक है किताबें पढ़ने का शौक है मैं मैंने कोचिंग क्लास ज्वाइन कर रखी है डांस के लिए वहाँ मैं सब तरह के डांस सीखती हूँ ज़्यादातर मैं राजस्थानी और क्लासिक डांस सीखना पसंद करती हूँ जो खासकर के हमारी संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं और काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल स्तर पर और इसमें भाग लेके लोग एक अपना कैरियर भी इसमे बना सकते हैं तो मुझे ऐसे ये सब चीज़ों का शौक है बुक्स पढ़ती हूँ मैं मैं योग की स्टूडेंट हूँ तो मैं ऐसी योग की जो बुक्स होती है वह पढ़ती हूँ